भारतमे ढ़ेर सारा पर्व मनाबै छियै हमरा सबके आओर जेनाकि दिवाली भेलै दिवालीमे जेनाकि हमरा अरके अक्टूबर नवम्बरमे आबै छै ई पर्व आओर ई मे हमरा सबके जे छै बहुत ही महत्त्व दै छियै आओर अइमे बहुत आदमी सब जे छै लक्ष्मी पूजा करल जाइ छै या हमरा अरके जे छै राम जीके अयोध्या लौटैके खुशीमे मनबै छियै आओर अइमे हमरा सब एक दोसराके बहुत ही जाइके घर घर सबके प्रणाम करै छियै आओर हमरा अरके होली मनबै छियै होलीमे जे छै हमरा अरके बहुत सब जे छै खुशीके त्यौहार मनबै छियै आओर अइमे सब गोटे एक दूसराके रङ्ग दै छियै आओर हमरा सबके बिहारके बहुत ही महापर्व छियै जकरा हमरा अरके छठ कहै छियै आओर छठमे हमरा सबके उगते आओर डूबते सूरजके पूजा करै छियै जेकि हम सब बिहारके हमरा सबके बिहारके लिए बहुत ही खुशीके दिन आबै छै आओर हमरा सबके आओर भी बहुत सारा पर्व छै जेना दुर्गापूजा दुर्गापूजा हमरा सबके मनाबै छियै आओर ई दस दिनके पर्व हैय छै अइमे हमरा अरके जे छै दुर्गाष्टमीके दसो अथीके पूजा करै छियै आओर जे छै दुर्गा एक आबै छै रक्षाबन्धन रक्षाबन्धनमे हमरा सबके भाय बहनके एक दोसराके भायके हाथमे बहन जे छै अपना रक्षाके लिए जे छै राखी बान्धै छै